کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میں جب کوئی نئی ڈش پکاتی ہوں یا کسی نئے پکوان کو اپنے دسترخوان پر سجانا چاہتی ہوں تو اس کی ترکیب پہلے اور اس کے پکانے کے طریقوں کو غور سے سمجھ لیتی ہوں اور جان لیتی ہوں تاکہ کچھ غلط نہ ہو جائے لیکن پھر بھی انسان ہونے کی وجہ سے بہت کوشش میں اگر کچھ غلط ہو جاتا ہے یا ترکیب خراب ہو جاتی ہے تو الحمدللہ اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ میں اس کو اپنی تخلیقی صلاحیت کی مدد سے بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور میں گھبراتی نہیں ہوں کیوں کہ گھبراہٹ سے وہ محنت رائگاں ہو جاتی ہے کوشش ناکام ہو جاتی ہے اور اپنی تخلیقی صلاحیت کا استعمال کرنے سے وہ ڈش ایک بہترین شکل اختیار کر لیتی ہے اور میری امی ابو بھائی اور میری جو دوست احباب ہیں اور میرے گھر والے ہیں وہ سب بہت پسند کرتے ہیں ان کو پسند آتی ہیں